अ हेल्ल' फंबाय नों न'आव दं न'आव दं नामा होन्दों आं नोंखौ न'आव दं नामा दङ औ थाब थाब बुंनांगौब्रा ओमफ्राय बेनिफ्राय दा नोंथ' गाइखेरखौ दाख्लैनिफ्राय जि मोजां मोजां गाइखेर हरोमोन सबथा खनसे बिराद मोजां मोन्दोंमोन आङो गाइखेरखौ नाथाय दानाथ' मैयानिफ्राय थाल्ला दै साहाया फुदुंबाबो एखेबारे थावा थावासो मोनलोंबाय थायो माबायदि गाइखेर हरखो नोंलाय मानो नायनो मोना जानांगौ जाखो गाइखेरखौ बबेयाव गाइखेरा माबायदि खुरिया फारिया गाइखेर फैसायाबो ओरैनो नङाब्रा फैसायाबो ओरैनो नङा आं गाइखेर बायबाय नोंनियाव माहाजोन मानसि मोसौ गाय बुरजा दं हिसाबै दा नोंनि गाइखेरा बिदिब्लालाय सोर फाग्ला बायनांगौ जाखो दखानाव फाननो हानाय नङा नोङो बिदिब्ला बबेयाव मोजां थाङो आं माथो मैया सेरसे लाबोबाय बेलासियाव फुदुंनो नागिरबाय हनै माबा गावजोबबायसो गाइखेरानो बायदों गावजोब होद एख्खे बिदि खालामनो नाङालै नोंनि गाइखेरा पन्सास थाखाबाबो बायजायालै पन्सास थाखाबाबो बायजाया बेयावनो नोङो साथि थाखा गोजो लाबाय के जिआव साथि थाखानिबो इसे मोजां खालामनांगौ हरनांगौब्रा थाल्ला गाइखेरानो दैसो नायामोन नों नाया एसे नोजोर लानांगौ नोजोर ला नोजोर लानानै राय माबा नङाब्ला नै फैसाया ओरैनो नङालै साथि थाखा गाहाम साथि थाखा गाहाम मामुलि नङा साथि थाखा फैसायाबो गाबोननिफ्राय मोजां हराबा आं खिन्थु बाद होनाय जासिगोनलै गाबोननिफ्राय मोजां हरदो गाइखेरखौ दे दा एसे नोजोर होनांगौब्रा गथा गथालाया मा खालामो मा खालामा गथालायाथ' बेहा खालि दिहुननो हाबानो जाबाय दै होनानैबो सेरो जानो हागौ बे गाइखेरखौ गथालाया

बिदि फाननो नाङालै एख्खे अयनाय मोनदों आं बिराद दै जब जब फुदुंबाय फुदुंनानैबो हनै एख्खेबारे गाइखेरानो दैब्रब्र' थैब्रब्र'सो जादों दे गाबोननिफ्राय माबादो

दे गाबोननिफ्राय मोजां हरदोलै हरनोबा नङाबा आं दस्रायाव माबानिसै औ दे दोनदो दे फंबाय दे दोनदो दे औ दोनदो दे औ